में तुसें गी ट्रेन दे बारे च सनान्नां ट्रेन दा जेह्का सफर होंदा कि'यां दे लोक करदे ट्र्रेन कनेही होंदी ऐ जेह्की ट्रेन होंदी ऐ जेह्का नुहाड़ा इजंन होदां ऐ इंजन नुहाड़े होंदे दौं जेह्का अगला इंजन होंदा अगले पास्से आह्ले दा होंदा जेह्का पिछला इंजन होंदा नुहाड़ा जेह्का पिच्छै जाने आह्ला होंदा नुहाड़े जेह्के होंदे ट्रेन दे दौं तिन ड्रावर होंदे तेल्लै जि'यां अग्गै गे फ्ही उत्थूं दा इंजन ड्राइवर दूई साइडा जंदा जिद्धर जाना होंदा जेह्की ट्रेन होंदी जेह्के नुहाड़े डब्बे होंदे जि'यां दस बारां डब्बे होंदे गे होंदे जेह्की होदियां नुआढ़ी सीटां होंदियां सीट होंदी जि'यां मतलब की सामने जि'यां बंदा बैठा दा ऐ नुआढ़े सामनै सीट होनी ते सीटां शैल होंदियां हियां ते होर जेह्की ट्रेन दी जेह्की आबाज होंदी ऐ' आबाज इयां शुक शुक इस स्हाबें आबाज ट्रेन करदी ऐ ते बड़ा शोर करदी ऐ ते नुआढ़ा हार्न होंदा बड़ा गै होंदा कि लोडली होंदा बड़ा दूर तक सुनाई दिंदा ते जेह्के नुआढ़े टायर होंदे ओह् लोहे दे होंदे ते जेह्की ट्रैक होंदी पटरी जिसी आखदे ट्रेन दी उसी साढ़े उधमपुर च है उधमपुर च जि'यां इक ट्रेक जि'यां हून नमां खोह्ल्लेआ ऐ पैहला दा एह् हून उसी रिपेयर कीता पुल शुल बनेआ ओह् ऐ कटरे आहले माता बैशनो आहला ट्रेक इक ओह् ट्रैक एह् इक ट्रैक साढ़ा ओह् ऐ जेह्का के उधमपुरा जम्मू गेआ उठी जम्मू दा अग्गै दिल्ली पजांब हरियाना बगैरा एह् ट्रैक होई गेआ जेह्का मेरा अग्गै में इक सफर जेहड़ा कीता ट्रेना च पैहले अस लोकल होंदे ज्यादा जम्मू गै जंदे फ्ही में इक इत्थें दा हरिद्वार गेआ हां जंदू मेरी दादी दी डैत्थ होई ही घरैआह्ले गे हे उंदे कन्नै गेआ हा ते ओह् सफर ते जेल्लै अस उधमपुर थमां बैठे हे ते सीटां बुकिंग कराइयां हां असें्स्लीपर कराए दे हे ते स्लीपर जेह्डे असें कराए दे हे सारे घरा आहले गेदे हे सारे किट्ठे बैठे उत्थै जेहडियां सीटां होंदियां बड़ियां कम्फर्टेबल होंदियां ते बौह्ने च साफ सुथरियां होंदियां कन्नै सौने दी जगह बक्ख होंदी नुहाड़े च ट्रेना च अऊं सफर में कीता इक ते कटरा आह्ला सफर बी कीता ते जेह्की कटरा जेह्की पटरी ऐ पुल जेह्का नमां बने दा झक्खड़ आह्ली साइड बनेआ जेह्का ओह् केह् आखदे उसी पुल इको ऐ रेलबे स्डटैंड इक उधमपुर जेह्का जम्मू ऐ जम्मू ते बड़ा ऐ अपना रेलबे स्टेशन ओह् ट्रैक बड़े कोई ट्रैक पजांब आह्ली बक्खी गेआ दिल्ली होई गेआ हरियाना होई गेआ एह् न ट्रैक ते जेह्की पटरी होंदी ते जेह्के ट्रैक होंदे ओह् लोहे दे होंदे नुहाड़े उप्पर इक गीह्टे टाइप बजरी टाइप होंदी बड़े बड़े कैंकर टाइप पत्थर होंदे ओह् खलारे दे होंदे न जि'यां कोई ट्रैन आ दी ऐ नुहाड़ी पासिंग च अलग ट्रैक होने इक ट्रैक दे अग्गै नुहाड़े दौं जां तिन ट्रैक होने ते पासिंग च जगह रक्खी दी होनी जि'यां कि ट्रेन ए ते नुहाड़ा पता के एहदी पासिंग होनी ऐ ते ओह् पै ह्ले गै रुकी जदीं ऐ ते ओह् उत्थूं दा पासिंग होइयै फिर ट्रेन जंदी ऐ साढ़े जम्मू उधमपुर जम्मू च ट्रेनां जदिंया ओह् इन्नी स्पीड च नेई चलदियां जियां कि जेहलेै जम्मू कशा अग्गै जेहडियां ट्रेना जदिंयां दिल्ली हरियाणा होई गेआ महाराश्ट्र इंदी ते बड़ी गै ज्यादा रफ्तार होंदी तेजी कन्नै जेह्की इंदी रफ्तार होंदी ओह् ट्रे च बड़ा लाह् होंदा इक एह्दे च टिकट बड़ी जरूरी लैना पोंदी जेह्के टी टी आदें टिकटां चैक्क करदे खाने दियां चीज़ा ट्रेना च बडी सुबिधा है कोई मिक्चर लैइयै आई जदां जेकी टाफियां होदी निबूं आली ते थौडी खट्टी खट्टी टाफी होंदी ओह् लेइयै औंदे रुट्टी बी औंदी ते बड़ा सफर करना होऐ ते नुहाडे च रुट्टी बगैरा दी बी शडयूल होंदी ऐ